हम हमारे जैसे हमारा पशु हमारा बीमार हो गया तो उसको हम दवा कराते हैं बुखार होता है तो खाते नहीं है उस को दवा कराते हैं डॉक्टर बुलाते हैं पानी चढ़वाते हैं और दवा देता है तो आराम होता है तो थोड़ा खाने लगते हैं और जैसे खुरही बीमारी हो गया तो उसमें भी प पशु को दिक्कत होती है तो हम लोग पेड़ से छील कर लकड़ी लाते हैं तो उसको सेंदा नमक डालकर उसको चुप गर्म करते हैं उसको पका के फिर उसको धोते हैं तो अच्छा होता है उसका फिर जैसे बीमारी हो गया जैसे उसको बुखार हुआ वो हुआ जैसे बचु पशु को चमर्ना बाल झड़ने लगता है जैसे चमड़ा छोड़ने लगता हैं उसको जैसे लटकने लगता है इन सब बीमारी पशु को बहुत परेशान करती हैं ऐसे